हमने हिंदी की कोई प्रादेशिक बोलियाँ सीखी तो नहीं है लेकिन जब से हम लोग सर्विस में आए हैं तो मालवा क्षेत्र में सर्विस लगी है बच्चे मालवी भाषा बोलते मिले उनके माता पिता भी मालवी भाषा ही उपयोग करते हैं धीरे धीरे हम लोगों ने उनसे हर चीज़ को पूछा कि इस शब्द का क्या अर्थ है इसको क्या बोलते हैं बच्चों ने हमें बताया धीरे धीरे हम भी सीख गए अब हम लोग क्या करते हैं उनको पढ़ाने में उन्हीं की भाषा का उपयोग करते हैं ताकि बच्चे भी आसानी से सीख जाएँ और समझ जाएँ तो बच्चे भी अब बड़े खुश हैं क्योंकि उनको भी हमारी भाषा पहले समझ में नहीं आती थी पर अब हम लोग उनसे क्या मालवी भाषा में बात करते हैं तो बच्चों की बड़ी ख़ुशी होती है कि चलो हमारे मैडम जी मालवी भाषा सीख गए वो बच्चे क्या पहले हमें सिखाते थे क कोई बच्चा भाग जाता तो कहते नहीं गी हम सोचते थे की नहा रही है बच्चे बोलते हैं मोसर में जा रहे हैं हम सोचते हैं कि वो मौसा जी के यहाँ गए लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों ने हमें बताया कि मोसर में जाना यानि कोई शांत हो जाता है तो उसका खाना वगैरह करते हैं उसमें हम लोग जाते हैं उसको मोसर बोलते हैं मैडम जी तब फिर हम लोग धीरे धीरे अभी हम लोग भी बड़े खुश हैं कि कम से कम इन लोगों के साथ रह के इनकी भाषा कुछ तो सीखे